हैलो ओला मुंहिंजो नालो दीक्षा शादीजा आहे मां कटनीअ में खेबल लाइन में रहंदी आहियां मां टिनि ॾींहंनि लाइ जबलपुर घुमण थी वञा मां पंद्राहं ऐं सोलह ऐं सतिराहं तारीख़ जो जबलपुर घुमण थी वञा मां पंद्राहं तारीख़ जो सुबुह जो सते वगे जबलपुर पहुचंदमि जंहिंजे लाइ मूंखे कैब खपे मां तव्हां सां वेनिती थी कयां कि मां सते वगे जंहिंमहिल जबलपुर पहुचां त तव्हां हुते मूंखे कैब पहुचायो मां पंद्राहं तारीख़ जो सुबुह जो ईंदमि तंहिंजे कारणु मां पूरो ॾींहुं न घुमी सघंदमि मां शाम जो घुमंदमि मां शाम जो धूआंदार ईंदमि ऐं सोलह तारीख़ जो बेराघाट ऐं सतिरहं तारीख़ जो रेस्टोरैंट वेंदमि जंहिंजे लाइ मूंखे ए सी वारी कैब खपे ऐं मां तव्हां सां विनती थी कयां कि हुतां जा अघु छा आहिनि मूंखे इहो बि ॿुधायो ऐं हुते कैब जी ए सी वारी फैसिलिटी मूंखे ॾियो अगरि तव्हां सां ए सी वारी कैब नथी थिएव त तव्हां मूंखे फ़ोन करे करे ॿुधाए छॾिजो मां पंद्राहं तारीख़ जो शाम जो पंजे वगे घुमणु निकरंदमि त पंजे वगे तव्हां मूंखे हुते कैब पहुचाए छॾिजो